आ हम बिजली बिल खातिर ऑनलाइन कयने छी ई बिजली एकाउण्टेंट ओ जोड़य लेल चाहै छी ताहि लेल अहाँके नव बिजली कनेक्शन लेल आवेदन करबाक आवश्यकता अछि बिजली बोर्डकेँ फोन करू या अपन जीर्णोद्धारके लेल धारक लेल नव बिजली कनेक्शन लेल आवेदन प्रक्रियाक जानकारी अनुरोध करू जाहिमे कोनो आवश्यक दस्तावेज या शुल्क सम्मिलित अछि एहि खातिर कि हम पुराना बिजली कनेक्शन लेने रही आब हम नया बिजली लैके लिए चाहै छी एहि खातिर हमसभ बिजली बोर्डकेँ फोन कयलहुँ अछि कि हमरा घर यए दोकान यए मोटर अछि सभ खातिर बिजली नया लै लेल चाहै छी कनेक्शन लै लेल चाहै छी आवेदन प्रक्रियाके लेल ठीक जानकारी अनुरोध करू जाहिमे कोनो आवश्यक दस्तावेज या शुल्क सम्मिलित अछि हमसभ चाहै छी कि जल्द ही हमरा ई ई नया कनेक्शन होयबाक चाही आओर हमसभ बिजली उपयोगमे लाबयके लेल पुरना कनेक्शन हटबयके लेल चाहै छी एहि खातिर हम बिजली बोर्डकेँ आवेदन कयने छी कि नया कनेक्शन हमरा चाही आओर हम बिजली बोर्डसँ फोन कयलहुँ कि हमरा जल्दसँ जल्द नया कनेक्शन मिलय कि हमरा जल्दसँ जल्द चाही हमसभ बहुत जल्द अहाँके जे बिजली बिल होयबाक चाही हम अहाँकेँ फोनके माध्यमसँ पे फोनके माध्यमसँ बिल अहाँकेँ जमा कऽ देब